एह् डोगरी जेह्ड़ी एह् ऐ साढ़ी बड़ी प्यारी डोगरी ऐ बड़ी शैल डोगरी ऐ मिगी बोलने गी बी बड़ी शैल लगदी कन्नै एह् बड़ी आसान होंदी बोलने कन्नै बी इ'यां सारे इस्सी इ'यां शैल सिक्खो ते इक मिंट च सिक्खी लैंदे हून इ'यां कोई गल्ल करनी होऐ तां भाई आसानी कन्ने होई जदीं ते आख इक क्हावत बी ऐ नीं ऐहें डोगरें दी मिट्ठी मिट्ठी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते एह्दे करी डोगरी बड़ी प्यारी भाशा ऐ साढ़ी डोगरी ते इ'यां सिक्खनै ई आक्खो ते इक मिंटै च आदमी सिक्खी लैंदा इसी इन्नी मुश्किल नेईं ऐ इन्नी आसान ऐ साढ़ी डोगरी जे कोई जेह्ड़ी गल्ल बोलने दी नेईं ऐ इन्नी आसान डोगरी ऐ साढ़ी है बी बड़ी शैल डोगरी साढ़ी